संस्कृति कोनो क्षेत्रक पहचान होइत अछि जेना हम मिथिलामे रहैत छी तऽ हमर जे मिथिलाक संस्कृति अछि से हमर पहचान अछि आ उएह संस्कृति एक दोसर क्षेत्रसँ भिन्न सेहो करैत अछि संस्कृति लोककेँ बुझा दैत अछि जे ई कोन क्षेत्रक लोक छथि हमरा ओहिठाम से एकटा पाबनि होइत अछि तुषारी जे कुमारि जे कन्या होइत छथि लड़की रहैत छथि ओ ओहि पाबनिकेँ करैत छथि पूजैत छथि हमरा ओहिठाम गायके गोबरसँ आङ्गन घर नीपल जाइत छल आइयो से ओकरा नीपल जाइत अछि आइयो होइत अछि पूजा पाठ ओहिना मुदा से थोड़े बदलि जरूर गेल अछि एखुनका समयमे जे ई भौगौलिकवाद भौगोलिकता बढ़ल अछि वा कही जे बाजारवाद बढ़ल अछि वा कही जे वैश्विक जे गाममे हमरा लोकनि जीवि रहल छी ताहिमे सांस्कृतिक क्षण जरूर भेल अछि मुदा तकरा बचायब से हमरेसभक काज अछि जँ हमरा लोकनि अपन संस्कृतिकेँ रक्षा नहि कऽ सकैत छी जँ हमरा लोकनि अपन संस्कृतिकेँ नहि बचायब तऽ ई मानि कऽ चली जे हमरासभक जीवन नष्ट भऽ जायत जीवन नष्ट हैबसँ ई नहि होइत अछि जे हम मरिये जायब लेकिन जँ अहाँ जीवितो छी आ अहाँक पहचान खतम भऽ गेल तऽ बुझि लिअ जे अहाँ मरले सन छी तऽ हमर पहचान तखने रहि सकैत अछि जखन हमर संस्कृति बचल रहत ताहि लेल जरूरी अछि जे हमरासभक जे अपन नेना भुटकासभ छथि हुनका सभकेँ अपन संस्कृतिक ज्ञान दी आ हुनकासँ ओकर रक्षण करबाक रक्षा करबाक संरक्षण करबाक लेल से आग्रह करी